ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی سے مراد ہے کہ پہلے کے زمانے میں ٹیکنالوجی کا روپ ہی الگ تھا آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی اس طرح ہو چکا ہے کہ اس سے آپ یوج نہیں کریے گا تو لگے گا ہی نہیں کہ آپ اس زمانے میں جی رہے ہیں پہلے کے زمانے میں ٹیکنالوجی ریڈیو یا کسی ٹیلی ویژن کے ذریعہ ہی ہم بات کرتے تھے یا کسی چیز کو سنتے تھے آج کے دور میں ٹیکنالوجی کا اپیوگ ہر سیکٹر میں ہونے لگا جیسے کہ ایجوکیسن ہیلتھ جیسے کہ پہلے کے لوگ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایجوکیسن اور ہیلتھ میں ٹیکنالوجی کا بھی یوز ہوگا ٹیکنالوجی کو بڑھاوا دینا چاہیے کیونکہ ٹیکنالوجی سے کچھ اچھی اور کچھ خراب چیز ہوتی ہے اور اچھی چیز کو ہمیں اپنے معاشرہ میں ڈیولپ کرنا چاہیے اور جو خراب چیز ہے اس کے لیے ہمارے مسوا مشورہ سے کوئی پروگرام چلانا چاہیے جس سے کہ ہمارے سماج میں جو ٹیکنالوجی سے غلط فہمی لوگوں کے بیچ جگ رہی ہے اسے ختم کرے ٹیکنالوجی بہت اچھی چیز ہے اور یہ ٹیکنالوجی سے بہت سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے